बेबायदि उखिल पुलिस बेफोरावथ' गोलैयाखै गोग्लैदोंबाबो माने गुबुन सासे लोगो लोगोआ गोग्लैदोंमोन त' बे बेलायाव गोग्लैखायो साभाबिग खोथाखा बेयो माब्लाबा माब्लाबा मानो होनोबा माने बे संसाराव जिखिनि जिराद दिहुन्दों बयहाबो बयनि सायाव सोनारो होनना बुंजायो त' बे बेलायाव मावख'नि सुबुंफोरजों जेंनायावथ' बेबायदि गोग्लैयाखै त' माखासे माने माबाफोर रां होनांगौ गोनां जादों मानो होनबा माने दा धरिलग गारि सालायदों माने हेलमेट गानाखै बेफोर फाइन जाहैबाय बेफोर जाहैबाय नियम बेखौ मानिनांगौ सोलिनांगौ जायो बेबायदिथ' मोन्दांथि गैया एक्सुवेलि